हम रङ्गके प्रयोग बहुत माध्यमसँ कए सकै छियै एक तऽ घरमे जे बनाएल जाइ छै चरौड़ी सब तऽ ओ सभमे रङ्गकऽ प्रयोग करल जाइ छै आरो तऽ मिथिला पेन्टिंगमे रङ्गके प्रयोग करल जाइ छै विभिन्न चीजमे रङ्गके प्रयोग करल जाइ छै लेकिन हमरा सभसँ नीक मिथिला पेन्टिंगमे लागैया रङ्ग विरङ्गके कलर होइ छै तऽ करइयोमे नीक लागै छै ओहिसँ जे बनै छै ओ देखइयोमे सुन्दर लागै छै तऽ रङ्ग रङ्ग के प्रयोग मिथिला पेन्टिंग चाहे गुड़िया गुड़िया बनाबैत हुए या कोनो भी चीज हुए तऽ ओहि सभमे रङ्गके प्रयोग करल जाइ छै पेन्टिंग करै घड़ी अगर हम रङ्गके प्रयोग करै छियै तऽ जते रङ्ग रहै छै बनबैयोमे नीक लागै छै आ देखइयोमे नीक लागै छै तऽ ज्यादा रङ्गके प्रयोग पेन्टिंगमे होइ छै